आङो बेंथल बारबि रेसट्रन निफ्राय चावमिन अर्डार खालायदोंमोन नाथाय बे चावमिना दासिमबो आंनि होनाय जायगासिम सौफैनो हायाखै डिलिभारि टाइमाथ' होदोंमोन बेयाव थामजि मिनिट नाथाय माथो नै दा ब्रैजिबा मिनिट निबो बारा जाबाय मा खालायबावनांगौ जाखो आं ओंखाम उखैनायाबो जोबोर बारानिफ्राइ बारा मोनबाय आरो आं अर्डार खालामनाय चावमिनाबो दाबो सौफैया